جی ایکسس بینک سے بات کر رہی ہوں جی میم آپ کے بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے اور میں اس بینک کو بند کروانا چاہتی ہوں میم بے وجہ تو بہت ہیں لیکن میرے اکاؤنٹ جو پیسے کٹ رہے ہیں اور آپ کے بینک کی سروس مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی ہیں جی ضرور دو پانچ سات زیرو ایک ایک دو پانچ نہیں میم مجھے اکاؤنٹ بند کروانا ہے بس میم میں جان سکتی ہوں کہ کتنے دن لگیں گے اچھا تھینک یو سو مچ شکریہ ہوں میم جی آپ سے کچھ اور بھی پوچھنا تھا پھر بھی آپ بتا دیجیے نا کتنے دن اور لگیں گے ویسے ٹائم بتائیں گی آپ کس ٹائم آ سکتی ہوں میں میم مجھے جلدی ہی چاہیے بس ہوں جی شکریہ